रोजाबनाय बुङोब्ला आङो जेब्ला उन्दै समाव लोगोफोरजों गेलेयोमोन स' बे टाइम आवहाय जोङो माखासे खेला गेलेनानै जेब्ला बरिं मोनोमोन अब्ला जोंनि लोगोफोर ज' जानानै जोङो मोनसे न' न' खाथियावनो मोनसे न' लुगासिनो दंमोन लुजेननायमोन जे खालि इटा थिं जाबनाय स' बेयावहाय जों ज' लोगोफोरजों बिदिनो इनदियान आइदलस फोर श' नायनानै बेवहाय जों ज' लोगोफोर थालिर बिफां दाननानै बे थालिरखौहाय जों मानसि बादि फुथुला बानायनानै बे थालिरखौनो फार्स्ट प्राइज सेकेड प्राइज बानायनानै आरो माखासे प्राइज फोर फिसा फिसा गावनो बानायनानै लाबोनानै बेखौ जों मोनसे गेम गेलेदोंमोन सिंगिं कमपिटिसन गेम गेलेयोमोन जों उन्दैयावहाय स' बे टाइमावहाय बयबो लोगोफ्रानो दसजनसो लोगोफोर ज'मा जानानै बे दसजननि गेजेरावनो सानैसो जाद्ज जानानै जोङो बे आठजननि गेजेराव जोङो गान खननाय सोलिबाय थादोङो खनोमोन आरो बे गान खननायावहायनो गान खननायाव आंनि गानखौ बयबो फसायदोंमोन आरो आंनो फार्टस प्राइज देरहानो हादोंमोन आरो देरहानो हादोंमोन आरो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदोंमोन स' बे टाइम निफ्रायनो आंनि गोसोआव गेसो थोनायनि जे फिलिंस गान खननायनि जे फिलिंस बे फिलिंस आ फैदोंमोन आरो बे टाइम निफ्रायनो आङो गान खननायखौ सुरु खालामजेन्दोंमोन स' आंनि मेइन बैसोखौ बुङोब्ला रोजाबनाया बेसे जाखो होनना मिथियो होनना बुङोब्ला सिगाङाव उन्दै समाव बारा एफाराब खेल लायाखैमोन बाद जेब्ला आङो ओइस एस फरायदों बे टाइम आवहाय आङो जोंनि कलेज आवनो गान खनदोंमोन आरो गान खननायावहाय बयबो आंनि गानखौ रंजादोंमोन मोसादोंमोन जोंनि सेनियर फोर होन जुनियर फोर होन बयबो आंनि गान खननायखौ फसायदों आरो जोंनि हसटेल निनो माखासे लोगोफ्राबो अखानायै आंखौ बुङो जेब्ला नोंनि गाराङा जोबोद मोजां नों गान खन लिरिकस लिर दिहुन स' बे टाइम निफ्रायनो आङो आं जेब्ला टुयेनटि इयार्स जायो होमब्ला आं मिथिनो मोनो जे अ आंनि सिङाबो मोनसे टेलेन्ट दं आं मोजां गान खननो हायो आरो आं फिउसार आव मोजां गान खनलांगोन स' आं बेनिफ्रायनो आंनि गान खननाय रोजाबनायखौ जागाय जेनदोंमोन